हय पर्यटका कडेन भासाभास करपाक खूब आवडटा तेंची ती इंग्लीश भाशा म्हणजे वेगळीच आसता तेंच्या बराबर उलोवन आमचीय भाशा सुदारता खूब जाणट्यो नेण्ट्यो सुद्दां तेंच्या बरोबर उलोवपाक सोदता आनी तेंच्या भशेन उलोवंक लागता तेंचे भाशेंतल्यान आमचीय बुद्दी मातशी बुद्दीन मात्शे वाड जाता तशें करून तींय आमची भाशा शिकता पर्यटकांक सुद्दां आमची भाशा कोंकणी शिकपाक खूब आवडटा तशी उलोवपाकूय तीं ट्राय करता आमकां आवडटा तशीत तेंकां आनी कितें म्हटल्यार तेंची भाशा आसा ती इंग्लीश इंग्लीश चड लोक उलोवपाक वचना पण ती उलयता तें आयकता तें पळोवन आमीय उलोवपाक लागता आनी आमकां ती खूब भाशा आवाडटा तीं उलयतात तीं पळोवन तींय आमची शिकता तेंकां मजा येता आनी आमी आनी ती उलयता सो खूब आवाडटा